वीडियो गेमां खेलना अज्जकल बड़ी मश्हूर होई गेदियां बड़े लोक वीडियो गेमां खेलदे ते में बी बौह्त वीडियो गेमां खेलना होन्नां ओह्दे बिच्च इक ऐ पबजी ते पबजी होर फ्री फायर होर होर बड़ियां गेमां जेह्ड़ियां लोक बड़े खेलदे ते अज्जकल हर इक बंदा जुन्न फोन रक्खे दा ओह् सारे वीडियो गेम खेलदे फन बास्तै ते अपने ओह्दे बास्तै कि मन मन गी शांति मिलै वीडियो गेमां खेलना अज्जकल हर इक बंदा प्रैफर करदा ते में जियां सनाया कि में फ्री फायर पबजी में बड़ियां खेलना होन्नां ते जियां फ्री फाय पबजी गेम ऐ ते ओह्दे च तुं'दा केह् ऐ कि तुस गेम खेली सकने अपने माइंड गी रिलैक्स करने बास्तै मन शांत करने बास्तै जियां तुसें गेम लाई ओह्दे च तुसेंगी ओह् थ्होने उतरना ओह्दे च इक बैटल ग्राउंड गेम ऐ ओह् ओह्दे च ओह्दे च जियां उतरे ओह्दे च पैह्ले एह् ऐ वैपन लैने पौंदे फिर ओह्दे बाद वैपन लेइयै तुसें तुंदे एनमी होंदे जिनेंगी तुसेंगी तुसें जिसी मारना होंदा ते तुसें एनमी तुप्पने ते उनेंगी मारना उनेंगी मारने बाद अगर तुस ओह् गेम जित्ती जाने ते तुसें इक लास्ट च इ'यां आंदा हा फोन च कि तुसेंगी ओह् थ्होआ चिकन डिनर थ्होआ इ'यां विनर विनर चिकन डिनर बस ओह् दिंदे हे ते एह् गेम बड़े लोक खेलदे बड़ी मश्हूर होई ही पिच्छें जेही एह् गेम ते इंडिया च इक दो बारी बैन बी पेआ ते अज्ज अज्जकल बी अज्जकल न्हाड़ा नांऽ चेंज होई गेआ बीजीएमआई होई गेदा बड़ी चलदी एह् गेम होर बी बौह्त लोक खेलदे ते बड़े सारे लोक गेमां खेलियै पैसे बी कमांदे ते एह् ही एह् ऐ कि अज्जकल लोक गेम खेलदे अपने माइंड रिलैक्स करने बास्तै ते में बी बड़ियां खेलना होन्ना ते वीडियो गेमां बौह्त लोक खेलदे ऐं ते में बी बौह्त खेलना होन्ना बौह्त लोक गेमां खेलियै पैसे बी कमांदे जियां पबजी ऐ बहुत मश्हूर होआ दी एह् गेम होर बी बड़ी सारी मश्हूर गेमां ऐ जेह्ड़े जिंदे बारैे में जानना होन्ना थोह्ड़ी थोह्ड़ी बिच्च कदें क बार खेल लैन्ना होन्ना अपना मांड रिलेक्स करने बास्तै ते होर बी बौह्त लोक खेलदे वीडियो गेमें च इ'यै ऐ कि कुछ लोक एह्दे कन्नै पैसा बी कमांदे ऐ कुछ लोक छड़ा अपने माइंड रिलैक्स करने बास्तै आस्तै खेलदे ऐ ते बच्चे होई गे जियां बच्चे बहुत खेलदे एह् गेमां केइयें ते लत्त बी लग्गी जंदी गेम दी गेम गेम गेमें च बहुत लोक आखदे कि गेमें च मिलदा कुछ निं ऐ इ'यां घर आह्ले बी समझांदे पर ऐसा नेईं ऐ गेमें च बी कैरियर बनी सकदा जियां पैह्ले फुटबाल जे ओह् होई गेई क्रिकेट होई गेआ एह्दे च लोक कैरियर बनांदे हे कुछ एह् बी समझदे कि इंदे च कैरियर नेईं बनदा पर इंदे च करियर ऐ इ'यां गै एह् जेह्ड़ी वीडियो गेम इंडस्ट्री ऐ एह्दे च बी कैरियर ऐ ते एह्दे च अजें इन्ना टफ हैनी ऐ कैरियर बनाना अग्गें अग्गें बड़ा टफ होई जाना ते वीडियो गेम च तुस अपना कैरियर बनाई सकने ते इंटरनैशनल लेवल उप्पर बी अपनी कंट्री गी रिप्रजैंट करी सकने ते वीडियो गेम घरै आह्ले खेलन ते हैनी दिंदे मंजूरी ते निं दिंदे गेम खेलने दी पर

बस इ'यै ऐ कि इंडस्ट्री थोह्ड़ी औक्खी ऐ थोह्ड़ा थोह्ड़ा टैम लगदा गेम च अपनी गेम च बी स्किलस लगदी एह् गेम बी इ'यां हैनी खलोंदी जिन्ना तुस शैल खेली लैगे उन्ना अग्गें ते कोई बड्डी बड्डी कंपनी बास्तै गेमां खेलना खेलन जाई सकनें ते ओह् ते खेली सकने गेम वीडियो गेम खेलियै इयै कि ओह् ओह् तुस पैसा बी कमाई सकने ऐहा ऐहा निं ऐ गेमिंग च गेमिंग इंडस्ट्री च बी बड़ा पैहा ऐ ते गेमिंग खेलियै बी पैसा कमाई जाई सकदा में सनाया जियां में बी बहुत गेम खेलना होन्ना पर में अपनी पढ़ाई पर बी ध्यान दिन्ना होन्नां कि घर आह्ले इ'यां निं आक्खन घर आह्ले डांटदे बी ऐ कि ज्यादा गेम निं खेलै कर पर में खेलना होन्ना इयै ऐ कि गेम खेलना बी मतलब गेम खेलने कन्नै अपना माइंड रिलैक्स होंदा अगर तुस बड़ा ओह् लग्गा दा कि यार में थोह्ड़ा इ'यां डिप्रैसड होंदा बंदा डिप्रैशन चली जंदा पढ़ी पढ़ियै बी ते गेम खेलियै अपने मन गी संतुश्टि देई सकने ते एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै तुस होर बहुत किश अपना अग्गें कैरियर बी बनाई सकने गेमिंग इंडस्ट्री च ते ओह् गेमिंग इंडस्ट्री च बी बड़ा पैहा ऐ त ओह् गेम खेलियै बड़ा पैहा कमाई सकने अपने मन गी संतुश्टि देई सकने जियां बौह्त सारी ऐसी गेमां ऐ जेह्ड़ी हाल फिलहाल च बहुत मश्हूर होआ दियां ते उंदे चा एह् गेम जियां में तुसेंगी सनाया पबजी ऐ जेह्ड़ी में खेलना होन्ना होर बी ऐ कुछ पैहे कमाने आह्ली गेमां ऐ जेह्दे च लोक बड़े सारे पैसा लाइयै पैसा कमांदे ते इ'यां गै गेमिंग इंडस्ट्री च बी बहुत पैसा ऐ हाल फिलहाल च ते आने आह्ले टैम च बी बहुत पैसा होना ते बस इयै ऐ कि गेमां खेलियै बी तुस पैसा कमाई सकने गेम खेलना बी कोई बुरी गल्ल निं ऐ एह् बी गेम खेलियै बी बहुत लोक पैसा कमांदे ऐ ते गेम खेलना बहुत जरूरी ऐ ज गेमिंग घरै आह्ले अलाउड ते निं करदे पर गेमिंग च पैसा बहुत ऐ जियां तुस जियां क्रिकेट फुटबाल च लोक गेम खेलियै पैसा कमांदे इ'यां गै इनें एह् वीडियो गेम्स बगैरा च बी बहुत पैसा ऐ एह्दे च तुस अपना कैरियर बी बनाई सकनें अग्गें चलियै केह् आखदे अपनी कंट्री रिप्रजैंट बी करी सकने नैशनल इंटरनैशनल लेवल उप्पर इ'यां बहुत सारे टूर्नामेंट्स होंदी ई स्पोर्ट्स टूनामेंट आखदे इस गेमिंग इंडस्ट्री च टूर्नामेंट्स गी बहुत सारे बड्डे बड्डे प्लेयर न जो छाए दे पिच्छें जेही उनें बहुत करोड़ां रपेऽ बी बनाए रेह् गेमिंग इंडस्ट्री च ते इयै कि गेम खेलियै लोक सोचदे पैसा नेईं कमाया जाई सकदा पर गेमै ब च बी बहुत पैसा ऐ तुस मेह्नत करियै गेमें च बी गेम खेलने बी स्किल्स चाहिदी होंदी ते रोज मैह्नत करनी पौंदी गेमें च बी अगर तुसें गेमिंग इंडस्ट्री च आना अग्गें जाइयै नैशनल लैवल इंटरनैशनल लैवल उप्पर खेलने अगर ते गेमें च बी कुछ स्किल्स बगैरा होंदी ओह् इम्प्रूव करनी पौंदी ओह्दे कन्नै तुसें अग्गें जाइयै फिर बौह्त पैसा कमाई सकने गेमिंग इंडस्ट्री च तुस शैल पैसा बनाई सकने अगर तुस शैल मैह्नत करा नी गेमां च घरै आह्ले अलाउड ते हैनी करदे पर एह् ऐ कि तुस जिन्ना बी ओह् करगे अपनी इम्प्रूवमैंट करगे उन्ना स्हेई तुस पैसा कमाई सकने तो इंदी बी कुछ आर्गेनाइजेशन होंदी जियां फुटबाल क्रिकेट च टीमां होंदियां नी इ'यां गेमिंग च बी टीमां होंदियां ते इस अच्छा खेलियै एह् टीमां तुसेंगी ओह् करी लैंदियां लेई लैंदियां ज्वाइन करी सके एह् टीम जियां क्रिकेट च होंदा बंदा अगर शैल करै ते ओह् बंदा क्रिकेट टीम च ज्वाइन होई जंदा इ'यां गै गेमिंग च ऐ तुस अगर शैल खेल्ला न ते एह्दे च तुस बड्डी बड्डी टीमां ज्वाइन करी सकने ते बस इयै ऐ ते एह्दे च इयै कि बस गेम खेलना घर आह्ले अलााउड ते निं करदे पर में इयै आखना चाह्न्नां कि गेम खेलना बी जरूरी ऐ चलो पैसा नेईं बनाई सको तुस गेम गेमिंग इंडस्ट्री च अपना कैरियर नेईं बनाई सको पर एह्दे च तुस ओह् करी सकने अपने माइंड गी रिलैक्स करी सकने गेमिंग इंडस्ट्री बी बड़ी स्हेई इंडस्ट्री ऐ जेह्दे च तुस अच्छा खासा पैसा कमाई सकने ते एह् बड़ी स्हेई इंडस्ट्री ऐ ते गेमिंग इंडस्ट्री च इ'यै कि गेम गेमिंग इंडस्ट्री च बी बौह्त पैसा घरै आह्ले लाउड ते निं करदे पर गेम खेलियै पैसा बनाया जाई सकदा अज्ज बी लोक कुछ ज्यादा सोचदे निं ऐ कि गेमिंग इंडस्ट्री च पैहा निं ऐ पर गेमिंग करियै बी पैसा बनाया जाई सकदा ते एह् ऐ कि में बी बहुत गेम खेलना होन्ना जियां पबजी में ते इ'यां पैसा पूसा कमाने बास्तै ते नेईंं खेलना होन्ना पर इ'यां माइंड रिलैक्स करने खेलना होना जियां पढ़ाई च बी बंदा पढ़ी पढ़ियै बी बहुत जादा इ'यां डिप्रैस्ड होई जंदा बंदा पढ़ी पढ़ियै बी ताइयें इ'यां गेम खेलियै बंदा अपना माइंड थोह्ड़ा रिलैक्स करी सकदा

इयै ऐ कि तुस जियां गेम खेलने होन्ने ते गेम खेलने पर गेम खेलने पर तुंदा माइंड रिलैक्स होंदा तुस जिन्ना स्हेई गेमां च करगे जिन्ना स्हेई ओह् करगे तुंदा इन्ना न अग्गें अग्ग ते अग्गें टीम कोई जाइन करी सकने एह् ऐ कि गेमिंग इंडस्ट्री च पैसा बौह्त ऐ

गेम खेलियै अपना माइंड रिलैक्स करना में जियां पबजी खेलना होन्ना पबजी च केह् ऐ कि पैह्ला गेम ओपन करनी गेम च गेम ओपन होंदे गै इ'यां ओह् इक बैटल ग्राउंड गेम ऐ तुसेंगी इक पूरा बड़ा बड्डा एरिया दित्ते होना उस एरिया चे पैह्ले ते तुसें तुसें पैह्ले ते मतलब लड़ाई आह्ली गेम ऐ जियां ओह्दे च जियां फौजियें दी वार होंदी ना इ'यां ओह् गेम ऐ ओह्दे च वार बी होंदी इक मैच होंदा जेह्दे च तुस इक उनें वर्चुअल तुसेंगी मैप देना जेह्दे च वर्चुअल गै बंदे होंदे ते तुसें ओह्दे च जाना होर बी अपनी टीम लेइयैबी जाई सकने कल्ले बी खेली सकने ओह्दे च तुस पूरा गेमै च एंटर होइयै गेमा च सौ बंदा आना इक वर्चुअल मैप होना उस वर्चुअल मैप च होना तुसेंगी उतारी देना ओह्दे च सौ बंदा होर रौह्ना ते उस सौ बंदे कन्नै तुसें पैह्लें ते उत्थै मैप च उतरियै तुसें बड़े सारे घर होने बड़े सारे एरिया होने जियां अपना इंडिया दा मैप ऐ बड़े सारे इ'यां स्टेटां ऐ इ'यां उत्थै निक्की निक्की जगह जगह् ऐ निक्की निक्की सिटियां ऐ ते उत्थै बस सीटिये पर उतरियै तुस उत्थै उनें घरें च घर खाल्ली होंदे ओह् बंजर घर होंदे उनें घरें च तुस वैपन लेई सकनें ते उस बैपन कन्नै फिर तुसें केह् करना होंदा कि बंदे तुप्पने बाकी जियां तुस चार होइे गे ते अगर तुंदी टीम कन्नै खेलै ने चार बंदे तुस ते बाकी जेह्ड़े नाइनटी सिक्स बंदे ऐ तुसें ओह् खोजने ते उ'नें बंदे कन्नै तुसें अग्गें खेलना उनें उनेंगी बंदे तुप्पियै उनें मारना उनें गेमां च गै मारना उनेंगी ते होर बी बड़े सारे एह्दे च गन होंदियां बहुत मजा आंदा गेम खेलने गी एह्दे गन्स होंदियां गरनेडस होंदे तुसेंगी एनर्जी बूस्टर्स थ्होंदे अगर तुसेंगी कोई मारी ओड़दा ते तुस पूरा निं मरने होन्ने अद्ध मरा होई जन्ने होन्ने ओह्दे तुसें बंदा कोई अपना रीकाल करी सकदा परतियै परतियै तुसेंगी मैचै च बलाई सकदा इ'यां गै इस गेमां च अगर तुस जित्ती जन्ने होन्ने ते तुसें गी इक विनर दा टैग थ्होंदा ते बस इयै कि एह् गेमां लोक अपना सिर्फ माइंड रिलैक्स करने बास्तै खेलदे ते गेमां खेलियै ते इयै कि लोक बस अपना माइंड रिलैक्स करने बास्तै गेमां खेलदे ते में बी बहुत जादा खेलना होन्ना ट्राई गेमां ते इयै गेमां खेलियै तुस चलो जियां बंदा पढ़ी पढ़ी बी बहुत जादा डिप्रैस्ड होई जंदा ते एह्दे च थोह्ड़ा गेम खेलियै अपने माइंड गी रिलैक्स करी सकने ते पूरा दिन पढ़ी पढ़ियै बी बंदा थोह्ड़ा इ'यां होई जंदा एह् गेमां खेलना थोह्ड़ा बहुत जादा बी नेईं खेलनी चाहिदी अगर तुस अपना अपनी पढ़ाई च बहुत जादा फोकस करने होन्ने ते तुसेंगी गेमां बी बहुत जादा नेईं खेलनी चाहिदी अगर तुस चाह्न्ने ओ कि में गेमिंग इंडस्ट्री च गै आना गेमिंग च गै अपना कैरियर बनाना ते फिर तुस शैल शूल गेमां खेलियै एह्दे च इक इंडस्ट्री होंदी ई स्पोर्टस इंडस्ट्री एह्दे च अपना अच्छा खासा कैरियर बनाई सकने गेमां खेलियै लोक एह् सोचदे कि गेमें च पैसा निं ऐ पर एह् गेमें च बी बौह्त अज्जकल पैसा ऐ पैह्ला ते हैनी हा हून दो ज्हार अठारां उन्नी च बहुत जादा फोर जी चली पेदा फोर जी ने बहुत जादा गेमां मश्हूर होई गेइयां इ'यां पबजी हाटियां गेमां हून बड़ियां चला दियां ते पबजी होई गेई फ्री फायर होई गेई वैलोरेंट इक गेम ऐ ओह्दे च बहुत जादा पैसा ऐ उंदी उंदी टूर्नामेंट्स होंदी अग्गें ते टूर्नामेंट च बहुत जादा बंदा पैसे लांदा टूर्नामेंटस च टूर्नामेंट्स खेलियै तुस पैसा कमाई सकने ते टूर्नामेंट च बहुत सारा पैसा ऐ ते गेमिंग इंडस्ट्री च बहुत जादा पैसा ऐ घर आह्ले सोचदे बच्चें गी गेमिंग अलाउड गै निं करदे पर गेमिंग ओह् एह् सोचदे कि गेमिंग च पैसा निं ऐ पर गेमिंग च पैसा ऐ ऐ तुसेंगी ओह् करी सकने दिक्खी सकने अग्गें गेमां खेलियै खेली खेली सकने ते गेमें च पैहा बी तुस बनाई सकने अच्छा खासा अच्छा खासा पैसा ऐ गेमिंग गेमिंग इंडस्ट्री च बी जियां तुस अगर अच्छा खेल दे ओ तुस तुसेंगी अगर लगदा कि में गेम बड़ी अच्छा खेलना होन्ना में गेमिंग कैरियर बना ते छोटी मोटी टूनामेंट होंदे रौंह्दी अगर जियां तुस पबजी खेलने होन्ने ते पबजी आह्ले टूर्नामैट्स करांदे रौंह्दे साल च दो तिन टूनामेंट्स करांदे टूर्नामेंटस ऐ इक मार्च मार्च च चलदी इसलै बी चला दी इसलै मार्च म्हीना चला दा ते टूर्नामेंट चलाई बीजीआईएस ओह्दे च केह् होंदा रजिस्ट्रेशन कराने पौंदा ते तुस अपना रजिस्ट्रेशन कराइयै नी ओह्दे च तुस गेम खेली सकने ते तुसेंगी कन्नै एह्दे च केह् होंदा कि चार बंदे दी टीम बनदी जियां क्रिकेट फुटबाल च ग्यारह ग्यारह दस दस बंदे दी टीम होंदी दस बंदे खेलै दे होंदे चार बंदे चाहिदे होंदे ते तुसेंगी अपने दो त्रै टीम मेट होर करने पौने ते अपनी टीम लेइयै जाइयै ते तुस उत्थे अग्गें खेली सकनें ते उत्थै क्वालीफिकेशन राउंड्स होंदे अगर तुस अच्छा करगे अच्छा खेलगे ते तुसेंगी अग्गें क्वार्टरफाइनल खेलने दा मौका मिलना अगर क्वटरफाइनल च बी अच्छा करगे ते तुसेंगी अग्गें सेमीफाइनल च मौका मिलना सैमी फाइनल च केह् होंदा कि बहुत ज्यादा बड्डी बड्डी टीमां खेल्लां होंदियां उत्थै कम्पीट करना बहुत ही जादा मुश्कल होंदा ते अगर तुस बहुत अच्छा खेलने होन्ने बहुत स्हेई खेलने होन्ने ते तुस सैमी फाइनल टू सैमी फाइनल टू फाइनल च जाई सकने फाइनल च केह् होंदा कि जियां ओह्दे च जेल्लै तुस ईबीजेस रजिस्टर करने टोटल ओह् कुछ इक ज्हार चौबी टीमां रजिस्टर करदे उंदे चा अग्गें फाइनल च सिर्फ सोलां टीमां पुजदियां ते इंडिया दी ओह् बेस्ट सोलां टीमां होंदियां ते उ'नें टीमें बिच्चा सोलां च जेह्ड़ा पैह्ला विनर होंदा ना उसी थ्होंदी ट्राफी जियां तुस जिस बी गेम दी टूर्नामेंट खेला ने जियां बैलोरेंट दी खेलै ने ते बैलोरेंट आह्ले ट्राफी दिंदे ते उ'नें प्राइज बोल बी रक्खे दा होंदा ब अच्छा खासा फिर अगर तुस गेमिंग इंडस्ट्री अच्छा करा ने अच्छा खेलै ने बड्डी बड्डी टाफी जित्तना ते फि तुंदे कोल स्पोन्सर्स बी आंदियां क्रिकेट प्लेयर बड़े मश्हूर होई जंदे इ'यां तुस मश्हूर बी होई जाना गेमा च ते जियां पबजी गेम ऐ ओह् साढ़े तिन्न चार टूर्नामेंटां करांदे रौंह्दी ते ओह् टूर्नामेंटां इक मार्च च होंदी अगर तुस अच्छा खेलने होन्ने ओह्दे रजिस्टर करी सकने इक होंदी अप्रैल मेई च इक होंदी सितंबर च मतलब साल च तिन्न आपरचुनिटियां ऐ तुंदे कोल अगर अस तुस बी जी एम आई जेह्ड़ी पबजी गेम ऐ ओह्दे च कैरियर बनाना चाह्न्ने ते बाकी गेमां जियां फ्री फायर ओह् बी होंदी रौंह्दियां जियां होर बी गेम ऐ बैलोरेंट उंदे च बी कैरियर ऐ इंडिया च बस इ'यै कुछ थोह्ड़ियां गेमां ऐ उंदे च कैरियर ऐ जेह्दे च बंदा कैरियर अच्छा खासा खेलियै बनाई सकदा ते तुस अच्छा खासा कैरियर अपना बनाई सकने इनें गेमें च खेलियै ते इनें गेमें च बस इयै कि तुस जिन्ना अच्छा इम्प्रूव करी लैगे जिन्ना अच्छा खेली लैगे उन्ना गै तुस जादा पैसा कमाई सकने ते इयै कि अगर तुंदे घर आह्ले तुसेंगी अलाउड नेईं करदे गेमां खेढना अगर तुसेंगी लगदा कि में करी सकना फिर तुसें अपने घर आह्ले कोला छप्पियै करने होन्ने बहुत सारे ऐसे प्लेयर इंडिया च जेह्ड़े अज्ज बड़े मश्हूर होई गेदे जिनें उंदे घरै आह्ले नेईं मना करदे नेईं खेलन दिंदे हे गेमां पर ओह् उस टाइम ओह् बहुत मश्हूर होई गे साढ़े घरै आह्लें गी बी दिक्खना चाहिदा कि गेमिंग इंडस्टी च बी पैसा ऐ ते बच्चे अपने गी अलाउड करना चाहिदा कि तूं गेमां खेल पर घर आह्लें सोच कुछ ऐसी होंदी कि ओह् नेईं चांह्दे कि साढ़ा बच्चा ओह् सोचदे कि इयै लेही सारी चीजें च कैरियर ऐ गै निं ऐ पर इयै लेही चीजें च कैरियर ऐ कैरियर बनाया जाई सकदा ते अच्छा खासा बंदा पैसा कमाई सकदा ते इयै ऐ कि तुस अच्छा खासा पैसा कमाई सकने गेमिंग करियै गेमिंग खेलियै ते बहुत सारी गेमां जेह्ड़ी इंडिया च बहुत जादा मश्हूर ऐ ते तुस जिन्ना ओह्दे च इम्प्रूव करी लैगे जिन्ना अच्छा खेली लैगे उन्ना उन्ना गै तुसें पैसा मिलना ओह्दे च में तो बौह्त सारी गेमें च खेलना होन्ना में पबजी खेलना होन्नां में फ्री फायर खेलना होन्नां में काल आफ ड्यूटी खेलना होन्ना बस अपना माइंड रिलैक्स करने बास्तै गेम लोक कुछ पैसा कमाने बास्तै खेलदे ते कुछ लोक गेमां सिर्फ उनें माइंड रिलैक्स करने बास्तै खेलदे जियां पूरे दिन पढ़ियै बी बंदा डिप्रै डिप्रैशन च चली जंदा बहुत ज्यादा इ'यां माइंड थोह्ड़ा ओह् होई जंदा कि यार बहुत ज्यादा पढ़ाई बी निं होंदी बंदे कोला ते बंदा इक दो दिनै च इक दो घैंटा गेम खेलियै अपना माइंड अच्छा खासा रिलैक्स करी सकदा ते गेमिंग इंडस्ट्री च तुस पैसा कमाने बास्तै बी खेली सकने ते गेमिंग तुस अगर अपना कुछ लोग सिर्फ गेमिंग माइंड रिलैक्स करने बास्तै खेलदे ते केईं लोक माइंड गेमां सिर्फ पैसा कमाने बास्तै खेलदे ते इयै कि अगर तुस गेमिंग च अच्छा खासा करने ओ ते तुस अग्गें गेमिंग च अपना कैरियर बी बनाई सकने गेमां बी खेली सकने ते इ'यै में ते सिर्फ अपना माइंड रिलैक्स करने बास्तै गेमां गूमां खेलना होन्ना ते गेमिंग इंडस्ट्री च कुछ लोग पैसा कमाने बास्तै गेमां खेलदे कुछ लोग अच्छा खासा करियै गेमिंग गेमिंग च पैसा बी बनांदे ते